ڈیجیٹل آرٹ سے آرٹ کی دنیا میں بہت سارے فائدے حاصل ہوئے ہیں جیسے کہ پہلے آرٹ بناتے تھے یا کیا کہتے ہیں یا ڈرائنگ وغیرہ بناتے تھے تو اس میں کافی وقت لگتا تھا لیکن اب جو ہے ڈیجیٹل آرٹ کے ذریعے اس طرح کے کام بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں آرٹ کے اور ڈرائنگ کے کام اور یہ اتنا ہی مفید ہے جتنا کہ آرٹ تھا